अगर हम जयपुर जैसे बड़े जिले में अगर अपन रहते हैं तो जयपुर अपना एक बहुत बड़ी आबादी वाला जो अपना बताया गया है जिसमें हम रहते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है उसी प्रकार आपने हाइपरटेंशन हो गई अना उम्र बढ़ने के कारण सेवानिवृत्ति देखभाल हमको हमारे शरीर को देखभाल करनी चाहिए क्योंकि दिनचर्या के अनुसार भी ये बताया गया है कि सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक आदमी को खुद के शरीर का देखना चाहिए उसकी उसी प्रकार खुद का स्वास्थ्य देखना चाहिए परन्तु ऐसे बड़े शहर में रहने कारण जिसमें की इतनी सारी गाडियाँ चलती हैंं उनकी धुआं है उनके कारण जो व्यक्ति होता है वह सही से खुद ये स्वास्थ्य में देख नही पता परंतु यह गलत है व्यक्ति को हम सदा ही खुद के स्वास्थ्य का पालन करना चाहिए पहले जब खुद का स्वास्थ्य का ही पालन करेगा तब खुद के व्यवसाय खुद के काम पे ही वह ध्यान रख पाएगा